گوتم بدھ نگر ضلعے میں جو ہے مقامی رہائش کا اختیا اختیار یہ ہے کہ بس اگر آپ کا خود کا گھر ہے تو کافی لوگ ہے جو کرایہ کرایے پہ گھر دیتے ہیں کرایہ یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ پچیس گز کا کا یہی تین ساڑھے تین ہزار تک کا چل رہا ہے اور چھوٹے گھر کا کرایہ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ مارکیٹ مارکیٹ کا کرایہ تو بہت ہے یہاں پر پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر لائٹس بل لائٹس بل یہاں پر بہت بہت مہنگے ہیں کہ ایک پورا کرایہ پڑتا ہے ایک کمرے کا ایک گھر کا پورا کرایہ پڑتا ہے اگر آپ لائٹ بل بھریں گے تو تو جو یہاں پر ہاؤزنگ اختیارات ہاؤزنگ مارکیٹ ریئل اسٹیٹ یہ سب چیزیں جو ہیں مہنگی ہے اور تعلیمی کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں تو ان کو تو کرایہ خیر صحیح پڑ جاتا ہے بیکاز آف کہ وہ لوگ مل کر لیتے ہیں کام کرنے والے ہوں یا تعلیم والے ہوں تو ان کو رہائش کے لیے کافی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن کرایہ کرایہ بھی یہاں پر بہت اچھا چل رہا ہے اور لائٹ بل کے لیے تو یہاں پر بہت زیادہ ہی مہنگا ہے